اللہ كا شكر ہے كہ مجھے كھانا بنانے كے لیے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے جب كبھی مجھے كھانا بنانے كا موقع ملتا ہے تو میں تمام چیزوں كو سب سے پہلے اچھی طریقے سے صاف كر لیتا ہوں دھو لیتا ہوں اس كے بعد میں جب گیس چولہا پر پیاز ٹماٹر اور مسالے وغیرہ ركھ كر كے تیل میں جب اسے بھونتا ہوں جب اس مسالے میں خوشبو آ جاتی ہے اور سمجھ میں آنے آ جاتا ہے كہ اب مسالہ تیار ہوگیا ہے تب میں گوشت یا سبزی ڈال كر كے اسے خوب اچھے طریقے سے بھونتا ہوں بھونتا ہوں بار بار چمچ چلاتا ہوں جب دیكھتا ہوں كہ وہ براؤن كلر كا ہوگیا ہے اور اس میں تھوڑی تھوڑی بھینی بھینی خوشبو بھی آنے لگتی ہے تو مجھے سمجھ میں آتا ہے كہ مجھے لگتا ہے كہ میرا میری سبزی یا میرا گوشت تیار ہو چكا ہے اور امید ہے كہ میرا كھانا میرا كھانے كا یہ پكوان جو ہے بہت ہی عمدہ اور لذیذ بنے گا میری منشا كے مطابق اور میری خواہش كے مطابق وہ كھانا اسی طرح سے تیار ہوجاتا ہے پک جاتا ہے جس طرح سے میں چاہتا ہوں الحمد للہ زندگی میں كئی بار مجھے كھانا بنانے اور سبزی اور گوشت بنانے كا موقع ملا اور میں نے اس كام كو بخوبی اچھے سے كیا ہے اور آئندہ بھی اچھے سے كروں گا